मुंहिंजे घर में बुज़ुर्ग माउ पीउ आहिनि ऐं ॿ नंढा ॿार बि आहिनि त कॾहिं कॾहिं इन्हनि जो पाण में वीचार नथो मिले मुंहिंजा ॿार जेके आहिनि उहो कुझु अलॻि था सोचिनि ऐं माउ पीउ कुझु अलॻि सोचींदा आहिनि जीअं त उहे चवंदा आहिनि टी वी हलायूं वॾे आवाज़ में पर वॾनि खे इहा ॻाल्हि न वणंदी आहे त उहो वॾो आवाज़ु करे टी वी ॾिसनि ऐं हुननि जी निंड फिटाइन ॿियो वरी आहे त पंखा बि हलाईंदा आहिनि ए सियूं हलाईंदा आहिनि जेके बुज़ुर्गनि खे न वणंदा आहिनि त उहो हिननि खे सम्झाइणो पवंदो आहे ॿिन्ही खे त तूं पंखो हलाए या ए सी हलाए थोरो ॾिसी करे भाई माउ पीउ खे नथो वणे त उहो न हलाइजे ऐं पाण पंखे जे हेठां वञी सुम्हिजे पर जीअं त नंढा ॿार आहिनि जेके उहे सफ़ा ॿुधण लाइ तयारु ई न हूंदा आहिनि ऐं बुज़ुर्गनि खे ई पाण में समझौतो करणो पवंदो आहे इन करे हाणे छा कंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं उहो ए सी बंदि करे उन्हनि खे पंखा हलाइण लाइ चवंदा आहिनि या पंखा बंदि करे उन्हनि खे ए सी हलाइण लाइ चवंदा आहिनि पर जेका गैप आहे उहो नथो थी सघे ॿार पंहिंजी था हलाइनि ऐं वॾा उन्हनि खे सम्झनि नथा ॿिन्हिनि जो जेको पाण में विछोह आहे या फ़ासलो आहे उहो रहिजंदो थो अचे इन करे असां ही पंहिंजो ख़ासि करे धियानु करणो आहे त भाई जीअं ॿिन्ही जी रहिजी अचे नंढा नंढा बि हलनि ऐं वॾा वॾा बि हलनि पर छा थींदो आहे त ॿिन्ही जो सोच विचारु अलॻि हुअणु जे करे नंढा ॿार थोरो ज़िदु कंदा आहिनि त असांखे वॾो आवाज़ु ॿुधणो आहे पर वॾनि खे वॾो आवाज़ु न वणंदो आहे ऐं उन्हनि जे निंड में रुखणो पवे पवंदो आहे इन करे ॿारनि खे अलॻि सम्झाइणो पवंदो आहे ऐं माउ पीउ खे अलॻि सम्झाइणो पवंदो आहे इन्हनि ॿिन्ही खे सम्झाइण में असांजी उमिरि निकिरी वेंदी आहे उहो सम्झंदा आहिनि या न सम्झंदा उहो उन्हनि ते आहे पर असां इहा कोशिशि कंदा आहियूं त जीअं ॿई सम्झनि ऐं ॿई हिक ॿिए जे मत ते हलनि असांजो ईअं ई आहे त उहो बि ख़ुशि हुजनि ऐं उहो बि ॼणा पाकिस्तान मां जॾहिं असां आयासीं त सफ़ा हथ खाली हुआ हिते महिनत करे हुननि पैसो कमायो ऐं पैसो सुठे नमूने कमायो पर ॿार उन्हनि जो क़दुरु कॾहिं बि नथा कनि उहो चओ इएं था ख़र्चु कनि ॼण त हिननि जे माउ पीउ वटि खज़ानो पियो आहे जाम भले आहे पर तॾहिं बि पंहिंजे हिसाब सां ख़र्चु कॼे उहो ॿुधंदा ई कोन आहिनि ऐं पंहिंजी पिया हलाईंदा आहिनि पैसो इएं ख़र्चु कंदा आहिनि पाणी वांगुर पोइ वॾनि खे ख़ासि करे उहो सम्झ में न ईंदी आहे ॻाल्हि इन करे उहो छा सोचींदा आहिनि त फ़ोन मोबाइल फ़ोन हुजे नवां नवां फ़ोन हुजनि नवां नवां कपिड़ा हुजनि ऐं नये नये दोस्तनि सां गॾु पार्टियूं करणु या स्कूटर कारियूं वठणु इहो पैसो ईअं बर्बादु कंदा आहिनि छाकाणि त उन्हनि जो जेको पैसो कमायल न हूंदो आहे कमायल हूंदो आहे माउ पीउ जो इहे विञाइण में इएं होशियारु हूंदा आहिनि हिननि खे कदुरु न हूंदो आहे छाकणि त हुननि कमायो ई न आहे त हुननि खे कदुरु छाजो थींदो इन करे इहो ॿिन्ही खे सम्झाइणो पवंदो आहे ॿिन्ही खे हिक लाइन में वेहारणो वेहारणो पवंदो आहे जीअं उहे सम्झनि त पैसो कीअं ईंदो आहे ऐं पैसो कीअं ख़र्चु कजे उहा हिननि खे हिकदमि सम्झाए प्रैक्टिकल सम्झाइणो पवंदो आहे त भाई पैसा ईअं न ख़र्चु कयो सम्भाले ख़र्चु कयो कयो पर सम्भाले ख़र्चु कयो जीअं उहे बि ख़ुशि हुजनि वॾा बि ख़ुशि हुजनि ऐं नंढा बि ख़ुशि हुजनि